छः कुर्सी दे दिए हैं ये टूट गया है पतोहू बात कहता है बेटा बात कहता है पोता बात कहता है ये कुर्सी के बदल दीजिए नहीं तब सब बात गारी देता है तो ऊ बर्दाश्त नहीं होता है खराब मिलिया जवानी में कुछ करेंगे तो बर्दाश्त होगा बुड़हारी में हो बुड़हारी में हुआ तो बात बर्दाश्त नहीं होता है तो इसी के लिए कुर्सी बदल दीजिए पैसा लग गया आपका पैसा बन गया हमको घाटा लग गया कुर्सी टूटल दे दिए हैं तो अच्छा कुर्सी दीजिए जो वैसे ओहपे समय काटेगा कोई नहीं कहेगा कि जी हाँ खराब कर दिए हैं खराब एकर बाद ये है से कुर्सी के हमारा बदल कुर्सी बदल दीजिए ये खराब दे दिए हैं तो आपका पैसा बन गया हमको है से घाटा लाग गया कुर्सी खत्म हो गया तो इसी के लिए बात सुनते हैं पतोहू बात कहता है पोता बात कहता है ये सब कैसा चीज ले लिया है हमको पूछा नहीं तो हम बगैर बुझले हम ले लिया है तो इसी के लिए से हम तनिक बर्दाश्त करते हैं ये कुर्सी हमको बदल दीजिए नहीं तो हमको पैसा वापस कर दीजिए अच्छा तो अच्छा ये है ऐसे अच्छा समान लेके आइए जैसा कुर्सी है टेगुर है जैसे पलंग है ये सब जो है ऐसे अच्छा लेकर आइए और और आस पड़ोस के लोग कहेगा कि हाँ निमंची जी बूढ़ी के ना दिया है खराब किन दिया है दे दिएंगे तो ये सब ठीक नहीं ना होता है सबसे बात जवानी में बात नहीं सुने हैं अब बुड़हारी में हम बात सुनते है तब और नहीं होगा तो इसी के लिए जो है से अच्छा अच्छा बर्तन लाइए जना इस्टील के बर्तन हैं जना इस्टील के से थरिया लोटा बिकाता है कड़ाही बिकाता है डेगची भी बिकाता है बढ़िया चीज लेके आइए जो लोक कहेगा कि यहाँ अड़ोस पड़ोस के यहाँ नीक चीज है खराब चीज लेके आइएगा पैसा लग जाएगा चीज खराब नहीं अच्छे ना मिलेगा तो सब सब बात कहबे करेंगे लेकिन जवानी में बर्दाश्त होता है अब बर्दाश्त तो नहीं होगा ना इसी के लिए ये है जैसे कुर्सी अच्छा दिए कुर्सी है टेबुल है जैसे पलंग है खटिया है ये सब अच्छा लाइए पहले इन लोग के रस्सी के पटुआ के रस्सी में बाँध को तब उन लोग खटिया बिनाता था अखनी जो है से पलास्टिक से बिनाता है तो इसी के लिए जो है जैसे तनिक सोच विचार का काम कीजिए अच्छा हमको कुर्सी बदल दीजिए और नहीं तो हमको पैसा आपस कर दीजिए हाँ पहले जो है ऐसे पहले काठ के कुर्सी पेगुर ये सब काठ के बनता था अखनी ये है जैसे पलास्टिक है पलास्टिक के बनता है तो लोग नहीं बूझता है उसमें तुरंत ले लेते हैं फाइबर वाला टूट जाता है तो सब बात कहेगा पतोहू बात कहेगा बेटा बात कहेगा पोता बात कहेगा अड़ोस पड़ोस है से बात कहेगा तो ये सब ठीक नहीं है अच्छा चीज लाइए जो अच्छा होगा इसके बाद जो है से खटिया टूट जाने पर सबके निहुरा करना पड़ता है कि ये खटिया बिनाइए खटिया बिनाइए ताकि काहे से जे खटिया पहले लोग मंगनी से बिनाता था खटिया अखनी यहे से ज़्यादा दो सौ तीन सौ रुपया नहीं लेता है पहले जैसे खटिया नहीं बिनाते हैं तो हम सब कहाँ से लाएंगे जो हम करेंगे